हाँ मैं खाना बनाने के लिए एल पी जी गैस का उपयोग करती हूँ जैसा कि हमें पता होना चाहिए एल पी जी गैस का उपयोग करते समय कई सावधानी बरतनी चाहिए जैसे कि सब से पहले जब हम सिलेन्डर ले रहे हैं तो उसकी सील को चेक करना चाहिए कि वो पूर्णतः प्रमाणित है कि सेलेंडर में से कोई गैस तो लीक नहीं हो रही है यदि गैस लीक हो रही है तो जो सेलेंडर देने हमारे धर भय्या आए हुए हैं उन से चेक करवाएं सिलेन्डर की वापसी कराएं और हर दो साल में जो सेलेंडर का जो पाइप रहता है उसको चेक करें खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को हमेशा बंद कर के रखें गैस के पास कोई कपड़ा ना रखें सिंथेटिक कपड़ों का तो ख़ास कर यूज ना करें खाना वाना उतारते टाइम कपड़े का उपयोग करने करते हुए भी सावधानी बरतनी चाहिए बाल खुले ना रखें और तेल मिट्टी का तेल जैसे पेट्रोल डीज़ल ऐसे कुछ सामान वहाँ ना रखें जैसे बहुत सारे एप्रीन यूज करते हैं लोग खाना बनाते टाइम तो ये भी ध्यान रखें कि एप्रीन ज़्यादा बड़ा ना हो और सिंथेटिक कपड़े का ना हो वो कॉटन का हो